शारिरिक स्वास्थ्यु में योगदानु खेल खेल करण सां शरीर तंदुरुस्तु रहंदो आहे ऐं मांसपेशियूं मजबूत थींदियू आहिनि हॾियुनि में ताक़तु आहे थी ऐं शरीर में स्फूर्ति रहंदी आहे रोज खेॾण सां मोटापो कम थींदो आहे ऐं दिलि सही तरीक़े सां कम कंदो आहे मानसिक स्वास्थ्यु में योगदानु खेल मन खे तनाव कम कंदो आहे चिंता दूर कंदो आहे ऐं मन ख़ुशि रहंदो आहे खेल करण सां आत्म विश्वासु वधंदो आहे ऐं मन में सकारात्मक सोच ईंदी आहे समाजिक ऐं नैतिक विकास टीम वारी खेॾण सां सहयोगु एकता अनुशासन ऐं नेतृत्व जी भावना ईंदी आहे लोक ऐं बि जे सां संवादु करण ऐं मिलणु झुलण रहण सिखणु था